مچھلی پکڑنے کے لیے گوری سب جاتا ہے کتنا مچھلی پکڑتا ہے بڑکا بڑکا مچھلی کتنا ناؤ ڈوب جاتا ہے کتنا آدمی ڈوب جاتا ہے مچھلی پکڑے سے بہت پریشانی ہوتا ہے گوری سب کو بہت پریشانی ہوتا ہے ناؤ ڈوب جاتا ہے آدمی ڈوب جاتا ہے دھار میں دھار میں لوگ ڈوب جاتا ہے آدمی ڈوب جاتا ہے بکری مرغی مچھلی نہیں ملتا ہے تالاب بڑکا بڑکا تالاب ہوتا ہے بڑکا بڑکا مچھلی ہوتا ہے پانی بھی سوکھ جاتا ہے بہت تالاب ہوتا ہے ناؤ بھی ڈوب جاتا ہے مچھلی آدمی بھی ڈوب جاتا ہے لوگ بھی پریشانی بہت ہے تالاب بہت ہے پوکھر بہت ہے تالاب میں آدمی جاتا ہے بہت پریشانی ہو جاتا ہے آدمی سب کو مچھلی پکڑا سے سوکھا پڑ جاتا ہے تالاب میں ناؤ بھی ڈوب جاتا ہے مچھلی پکڑے میں بہت پریشانی ہو جاتا ہے گوری سب کو ہاں پریشانی بہت ہوتا ہے مچھلی پکڑنے سے آدمی بھی ڈوب جاتا ہے ناؤ بھی ڈوب جاتا ہے بہت پریشانی ہوتا ہے تالاب بھی سوکھ جاتا ہے بہت پوکھر ہوتا ہے پوکھر میں مچھلی آتا ہے بہت بڑکا بڑکا بارش ہوتا ہے بہت بہت بارش ہوتا ہے تالاب میں مچھلی پکڑتا ہے آدمی سب کو پریشانی بھی جاتا ہے بہت تالاب میں پوکھر پوکھر میں بہت پانی بھیجا بھی جاتا ہے مچھلی پکڑنے سے تالاب میں سوکھ بھی جاتا ہے مچھلی نہیں ملتا ہے جال بھی گراتا ہے جال میں مچھلی پکڑتا ہے جال گراتا ہے جال میں مچھلی پکڑتا ہے تالاب ہاں تالاب بھی بڑکا بڑکا تالاب رہتا ہے گوری سب کو بہت پریشانی بھی ہو جاتا ہے